एं भारत में गाड़ियों से आने जाने का शिश्टम तो आज से बीस साल पहले बीस पच्चीस साल पहले बहुत ही आदमी को कष्ट होता था जैसे हम कहीं एडबिसन के लिए जा ड़े हैं या कई कौनो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं या माड़केट जा रहे हैं तो हमें जाने में बहुत परेशानी होती थी हम पैदल जाते थे पैदल जाने के बाद कोई काम होता था कोई काम नहीं भी होता था अब तो अभी के समय में हम तीन गाड़ी हैं गाड़ी की सुविधाएँ भारत में हो गई हैं अनेक प्रकार की गाड़ी चलने लगी हैं तो हम कहीं भी गाड़ी से अपना दूर का भी मतलब सफर रहता है तो बहुत कम ही समय में सफर कर पाते हैं नहीं तो आज निकलते थे घर से तो कल पहुँचते थे पैदल जाने में इतनी परेशानी होती थी इससे हमको कोई काम भी नहीं कर पाते थे हम अब तो गाड़ी हुई तो चल जाते हैं कितना ज़्यादा ज़्यादा दूर हैं तो नज़दीक ही दिखाई देता है जैसे दूर का श्रफड़ है तो हम ट्रेन से भी चल जाते हैं अभी ट्रेन की सुविधाएँ अच्छी तरह से हैं जैसे पहले जाते थे रोड पर तो कूड़ा कर्कट कचरा फैला हुआ था तो उल्टी आ जाती थी घिन आती थी जाने में पैदल अभी तो डश्टबिन की भी सुविधा हैं तो इसी तरह सुविधा भारत में होनी चाहिए अभी से बीस पच्चीस साल पहले कितना सिस्टम अच्छा नहीं था अभी देखिए अभी के समय में कितना भारत में सिस्टम चेंज हो गए हैं अच्छा है इससे भी अच्छा आगे समय में इससे भी अच्छा होना चाहिए रोड पर अब कचरा नहीं रहना चाहिए साफ सफाई रहना चाहिए मतलब हर एक जगह गाड़ी की सुविधा रहनी चाहिए जैसे हम कहीं गए कहीं डॉक्टर के यहाँ कहीं मार्केट गए तो हमें मतलब कम समय है तो हमें जल्दी पहुँचना है तो हम क्या करें तो गाड़ी से ही जाना पड़ेगा पहले तो गाड़ी नहीं थी तो नहीं जा पाते थे सोचते सोचते रह जाते थे कि हम कैसे वहाँ पहुँचे हम कैसे जाएँ हम जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे भारत में इतनी दुख थी एक गाड़ी नहीं होने के बाद अभी तो भारत में हुं इधर उधर जाने के लिए गाड़ी भी है हम सफर करते हैं तो मतलब कहीं दूर का सफर है तो ट्रेन से भी चल जाते हैं अगर नज़दीक की ट्रेन अभी मतलब आज नज़दीक का मतलब सफर है तो हम छोटी भी गाड़ी से हम निकल जाते हैं या बाइक से ही चल जाते हैं अगर कहीं एडमीसन लेना है तो हम अपना गाड़ी से जल्दी समय में जाकर अपना एडमीसन करा के घर का भी काम सुलझा लेते हैं नहीं तो जाते थे पैदल तीन से चार किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था तब गाड़ी पकड़ते थे तब हम वहाँ काम अपना करते थे तो आते आते शाम हो जाती थी रास्ते में डर भी हो जाते थे कि मैं कैसे घर पहुँचूँ अब तो नहीं है भारत में मेरे भारत में गाड़ियों से आने जाने की सिस्टम बहुत अच्छा है मेरे भारत अभी पहले से बहुत बहुत बहुत अच्छा मतलब सिस्टम हो गए हैं यह सिस्टम आगे और भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि मतलब कोई बीमार है ले जाते हैं तो गाड़ी नहीं थी पहले के ज़माने में जाते जाते रस्ते में एस्पायर कर जाते थे इस जा अभी यह है कि तुरन्त बीमार पड़े जल्दी ही कम ही समय में डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाते हैं तो पेसेन्ट ठीक हो जाते हैं इसीलिए भारत में इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था अच्छी सिश्टम होना चाहिए अभी भी ठीक है नहीं तो बीस साल पहले आदमी सोचते रहते थे कि घर में हम कैसे घर से बाहर जाएँ कैसे बच्चों को पढ़ाएँ कहाँ भेजें ए छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएँ तो नहीं जा पाते थे बच्चों को नहीं पढ़ाते थे इसी लिए भारत पीछे था अभी तो बहुत आगे से आगे निकल गए हैं गाड़ी की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे से है कि हम कहीं पर भी चल जाते हैं दूर से दूर सफर करते हैं तो अपनी ट्रेन की सुविधाएँ हैं अच्छी साफ सफाई हैं अच्छी ही साफ सफाई रहना चाहिए तो हम पहुँच जाते हैं रोड पर भी कचरा नहीं होना चाहिए कचरा रहता है तो अपने पेसेन्ट को भी ले जाइए उसको भी खासी कुछ भी हो जाए गंध से तो उससे भी और बीमार पड़ जाते हैं तो डश्टबिन की भी सुविधा अभी भी हैं आगे भी रहेंगे आज से पच्चीस साल तील साल पहले तो आदमी रोड पर ही कचरा फेंक देते थे कोई काम नहीं कर पाते थे हमें इसलिए अभी भारत में गाड़ियों की सुविधाएँ हर चीज़ का सिश्टम अच्छा अच्छी अच्छे से अच्छे हैं और रहना भी चाहिए साफ सफाई भी रोड पर ठीक ही हैं भारत में गाड़ियों से जाने आने की सुविधा यह सिस्टम ठीक है